आंनि फरायसालियाव फरायबोनाय मोजांसिन आयदानि मुंआनो जाहैबाय एम आइ एल बड' बे एम आइ एल बड'नि गासै खन्थाय सल'मा एबा सुंद' सल' बेफोरखौ आङो बिराद मोजां मोनोमोन फारायनोहाय आरो बेफोरबायदि फेस्ला रावै लिरनाय सुंद' सल'फोरा आंनि गोसोखौ बिराद गोजोन होनो हायोमोन एबा फरायनायावहाय आङो जोबोद मोजां मोनोमोन आरो आंनि गासै गोरासिन साबजेक्टआ जाहैबाय मेथामेटिक्स आरो साइन्स साबजेक्टमोन आं बेखौ बेराद नायनोबो बायो आरो फरायनोबो बायोमोन आङो बेफोरबायदि साबजेक्ट आङो मेथ्सनि फर्मुला बायदिसिना बिदिफोरखौहाय आङो बायोमोन मानो होननानै बुङोबा आं फरायनो बायोमोन आरो बेफोरबायदिखौ गोसोआव थायामोन आङो जेब्ला क्लास टेन बायदियाव आङो सहैयो अब्ला आङो आंनि बे एम आइ एल बड' फरायनाय एबा आंनि हिन्दि साबजेक्टफोराव माखासे खन्थायफोर एबा फेस्ला रावफोरखौ आङो बिराद मोजां फरायनो मोजां मोनोमोन आरो जोङो बेफोरजोंनो फोरोंगिरिफोरजों बहुद माने एक्सप्लैन खालामनाय एबा जोङो माखासे फोरोंगिरिफोरजोंहाय जोङो सावरायबोनाय जायोमोन बेफोरबायदि खन्थाय रायथाय सुंद' सल' आरो सल'मा बेफोरबायदि रावफोरखौहाय जोङो बहुद फरायनानैहाय गोजोननाय मोनोमोन आरो जोङो ज' ज' बयबो रंजा बाजायै बेफोरबायदि फरायनायफोरखौहाय जोङो फरायबोयोमोन आरो